इडली बनाने के लिए हमको एक कप सूजी एक कप दही मीठा सोडा एक इनो का पॉउच इन सभी चीज़ों को मिलाकर एक घोल बनाएँगे उसके बाद में इडली के साथ ही में पानी रखकर एक एक कटोरी में डालकर उसको भाप देंगे इसके बाद उसके ऊपर तड़का लगाएँगे राई कड़ी पत्ता हींग चिली प्लिक्स और भी मैं नास्ते कई तरह के बनाती हूँ जैसे सैंडविच वगैरह अब सैंडविच की रेसिपी तीन चार तरह की है जैसे प्लेन सैंडविच ऑनली ऑनली बटर वाले और दूसरा आलू ऑनियन सैंडविच तीसरा चीज़ सैंडवीच और चौथा पनीर सैंडविच और पाँचवां है रेंपो सैंडविच उस सैंडविच के लिए हमको तीन प्रकार की चटनी लगती है ग्रीन चटनी रेड चटनी और इमली की चटनी इन चारों सैंडविच के लिए एक एक परत सैंडविच की और दूसरा एक एक लेयर चटनी की सात तरह के कलर के सैंडविच बनेंगे फिर हम इसको सैंडविच सैंडविच मेकर में डालकर उसको सेकेंगे और फिर उसको जब सैंडविच तैयार हो जाएँगी एक सैंडविच के चार टुकड़े करेंगे और इसके आप अच्छे से धनिया गार्निश करके साथ में टमेटो सॉस के साथ खा सकते हैं